क्या मेरी बात सैन्डी वेडिंग प्लैनर से हो रही है

जी मेरे को पंद्रह से बीस तक के लिए वेडिंग प्लान का पूरा वो चाहिए था हल्दी से ले कर शादी तक मेहंदी वगैरह

नहीं नहीं जो शादी है

नहीं ऐक्चुली एक बार कॉल में मैं सब कुछ वो करना चाहती हूँ फिर आगे के प्लैन के लिए मैं आपके ऑफ़िस में आ जाऊँगी पन्द्रा लाख के अंदर अगर हो जाए सब कुछ जितने भी फ़ंक्शन हैं देखिए मेरे को पंद्रह तारीख को संगीत के लिए एक होटल में चाहिए और फिर बाकी मेहंदी भी उसी होटल में और बाकी हल्दी और शादी एक ऐसा मैदान चाहिए जहाँ पर एक ऐसा रिेसॉर्ट टाइप का हो जहाँ पर हल्दी हो जाए और शाम के टाइम में शादी भी हो जाए लोग लगभग तीन सौ से चार सौ शादी में होंगे और मेहेंदी और हल्दी वगैरह में सौ सत्तर से सौ तक लोग होंगे अगर शादी विजन महल में अगर हम लोग रखें तो उसका कितना लगेगा लगभग अच्छा ठीक है ठीक है तो आप देख लीजिए फिर हल्दी और मेहंदी का आप बता दीजिए कौन से होटल में वो ठीक रहेगा बजट के हिसाब से

बीस है आप मेरे को अपना ऑफ़िस का एड्रेस बता देंगे क्या एक बार

जी जी तो आप कब तक आपका अपॉइन्ट्मेंट कब तक ले सकते हैं आज शाम के पाँच बजे चल जाएगा आपको जी जी धन्यवाद